جیسے كہ آپ جانتے ہیں كہ پہلے كے لوگ بہت زیادہ سرل ایک دم عام نارمل ڈریس اپ میں رہتے تھے حالانكہ اب ایسا نہیں ہے ٹیكنالوجی كے ساتھ ساتھ آج كل كے لوگ یہ دنیا بہت ایڈوانس ہوتی گئی ہے اور ہوگئی ہے پہلے لوگ ایک دم سادہ دھوتی كرتے میں آرام سے رہتے تھے لیكن اب نئے نئے طریقہ كے ڈریس بن گئی ہیں لوگ پہنتے ہیں نئی نئی ڈریس شادی كی ڈریس الگ گھر میں رہنے كی الگ اسكول كی ڈریس الگ باہر كہیں جا رہے ہوں وہ گھومنے كی ڈریس الگ پہلے لوگ دوسری ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل ہی سفر كرتے تھے لیكن اب ایسا نہیں ہے لوگ اب بائیک كار ٹرین بس كا یوز كرتے ہیں ان کی وجہ سے اور یہ اچھا بھی ہے انسان كا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اس سے اور جلدی بھی پہنچ جاتا ہے انسان اور اس كو سكون بھی ملتا ہے حالانكہ تھكتا نہیں ہے لیكن پہلے ایسا نہیں تھا انسان گھڑ سواری كرتا تھا بیل گاڑی سے جاتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ لیكن اب ایسا نہیں ہے دنیا بہت بدل چكی ہے بہت ایڈوانس ہو گئی ہے